हुन ओह् कोई हल बगैरा दा ते कोई कम्म निं रेदा के बैलें गी जोतेया जा आं एह् ऐ की गऊ जां भैंस दुधारू पशु पालने आं ग्रां अस उदे कन्ने सिर्फ इयै के अपना गै परिवार दा खाने पीने दा बास्तै अस पालने आं जिदे ने बच्चें गी दुध वगैरा होई जा बाकी परिवार गी दुध लस्सी पानी देई जां देसी घेयो थोह्ड़ा बौह्त बनी जंदा दुध दा ग्रां बिकदा बी ऐ ऐ मगर अस हैन्नी बेचदे क्युंकि साढ़े कोलां अस उन्ना गै दुध पैदा करने आं जिन्ना साढ़ा अपना गजारा होवे क्युंकि पशुएं दी सेवा बड़ी मुश्कल ऐ पशुएं दी देखरेख बड़ी जरूरी ऐ जेह्ड़े बलैती नस्ल दे पशु नै इंदे वास्ते अच्छी किस्म दे खराक बी चाइदी ऐ बगैर खराक दे दुध निं दिंदा एह एह्दी सेवा बी ऐ रजाना इनेंगी नोआलने बी पौदा गर्मियें च सर्दियें च बी अच्छी जगह चाइदी ऐ जित्थे मतलब की ठंड दा बचाव रवै इदे अलावा इदी डाक्टरी देखभाल बी पशु बमार बड़े तौले होई जंदा ऐ हां केईं लोक देसी पशु बी पालदे नै देसी गाय ऐ जेह्ड़ी ओह् घाह् ते खंदी गै खंदी ऐ दुध बी ओह्दा बड़ा अच्छा सोआदला होंदा परंतु एह् ऐ कि ओह् दुध ऐ जेह्ड़ा कोई साल भर देने दे बाद फिर अट्ठ नौ म्हीने बगैर दुध दे गुजारा करने पौंदा क्योंकि ओह् टाइम लैंदी ऐ दोबारा दुध देने च जेह्ड़ी ओह् बलैती नस्ल दे पशु नै इनेंगी सिर्फ म्हीना दो म्हीने जां त्रै म्हीनें जैदा कोलां जैदा त्रै म्हीने छोड़ने पौंदा फिर परतिये इंदे कोला दुध तुस लेई सकदे बाकी एह् देसी गौवें गी दे बदले एह् पट्ठा जैदा खंदे नै खराक बी जैदा खंदे नै इ'यां गै हुन साढ़े केईं लोक उनें दिक्खेआ की ओह् लोक चाहंदे नै कि अस बैंक चा लोन शोन लेइये कोई अच्छी किस्म दियां कोई दो मेइयां रखचै जां देसी गमां रखचै मगर बड़े घट्ट लोग नै क्युंकि एह्दी जेह्ड़ा बंडा ऐ चारा ओह् मैहंगा होने दे कारण लोग लगभग अपने गै गजारे जोगा गै इस्तेमाल करदे नै दुध बड़ा घट्ट दुध ग्राएं च जिमीदार छड्डी गए एह्कड़ा कम्म ते अज इनें गल्लें दे कन्ने के में अपना भाशण ऐ जेह्ड़ा समाप्त करना